ہیلو میری بات آٹو والے بھیا سے ہو رہی ہے آپ کی مدد کے لیے یہاں آئے ہیں اور آپ کو کرایہ ادا کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ ادائیگی کے لیے کئی طریقے ہیں براہ کرم ڈرائیو سے پوچھیں کہ آیا ان کے پاس یو پی آئی آئی ڈی ہے جس کے ذریعے آپ فون پے جی پے پے ٹی ایم یا آن لائن ادائیگی کر سکتے ہیں شکریہ